میرے پاس تو کوئی اچھی کوالٹی کا کیمرہ نہیں ہے جس سے میں تصویر جس سے میں فوٹو یا تصویر لے سکوں لیکن میرے ایک دوست کے پاس بہت اچھا کیمرہ موجود ہے میں جب بھی چاہتا ہوں کہ کوئی ریل بناؤں تو اکثر موبائل سے ہی بنا لیتا ہوں لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ میرا دوست مجھے اپنا کیمرہ دے دیتا ہے تو میں ایک تو میں اس کے کیمرے سے بھی ریل بنا لیتا ہوں اس کی کوالٹی بہت اچھی ہوتی ہے موبائل اور کیمرہ سے ریل ریلس بنانے میں بہت فرق ہے کیمرہ کی کوالٹی بہت اچھی ہوتی ہے اس میں تصویر بہت صاف ہوتی ہے اور ویڈیو کی کوالٹی بہت ہی اچھی ہوتی ہے اس میں ویڈیو بہت صاف آتی ہے لیکن آج کل ایسے موبائل آ چکے ہیں جس سے ایک اچھی تصویر لی جا سکتی ہے ہاں یہ بات الگ ہے کہ اس طرح کے موبائل بہت مہنگے ہوتے ہیں لیکن موبائل سے بھی ریل اور شارٹ ویڈیو بنائے جاتے ہیں اور بہت مشہور بھی ہیں ہوتے ہیں